हलो जय झूलेलाल बस बढ़िया तव्हां ॿुधायो हा त हली हलंदासीं भले कहिड़े टाइम ते वञिणो आहे तव्हांखे बराबरो ठीक आहे मां थोड़ी देरि में तियारु थी अचां थो ऐं हा हू तव्हांजो तव्हां त रेडी आहियो न मतलबु की तव्हांखे देरि आहे अञा हा त ठीकु आहे हलो मां अचांव थो हा त हलो मां हेठि अचांव थो हा हा हा पाण कहिड़े पासे हलूं हा त ठीकु आहे हलूं था हलो विच में वरी रस्ते में ट्राफ़िक इलाही आहे हुन में पर पाण खे गणेश गणेश विसर्जन जो पॉग्राम आहे त भई ट्राफ़िक इलाही आहे पाण थोरा रस्ता मटे मटे हलंदासीं हलंदो न तव्हां खे

भले खणी था हलूं पर वरी हुते बि ट्राफ़िक त नणिंदो ही पाण खे या त हाणे थोरो हीअ गणपतीअ जो त्योहारु आहे त हर जॻहि ते भीड़भाड़ लॻी पई आहे हाणे ॾिसूं हुते भई किथे पंदरहां मिन्ट त मुश्किल आहे दादी हाणे हितां घुमाए घुमाए कोठे वेंदासीं असां त हाणे केतिरो टाइम लॻे असांखे ख़बरु कान्हे हू त हाणे ख़बरु कान्हे दादी हुते वञूं त पाण खे ख़बरु पए भाड़ो बि तव्हांखे वधीक थींदुव भले भले ठीकु आहे वांदो कोन्हे पर भाड़ो वधीक थींदुव तव्हांजो हा हा भई हाणे हूंअं ॿ सौ रुपिया थींदो आहे तव्हांखां टे सौ रुपिया वठंदासीं हा ठीकु आहे भले हलूं था पाण जिते ट्राफ़िक घटि हूंदो हुतां कोठे हलंदोमांव हा हा हो हाणे बुधाए कोन थो सघां पाण हलूं त हाणे ख़बरु पए हाणे हलूं था हाणे ॾिसूं हिन रोड ते त हाणे हीअ आहे कान हाणे हितां निकिरूं था पाण अॻियां ॾिसूं हाणे छाहे हा ठीकु आहे हलो हिन रस्ते ते हलो हणी ईंदासीं हिते बि ट्राफ़िक इलाही हिन रोड ते बि ट्राफ़िक इलाही आहे हाणे ॾिसो न हाणे हीउ अॻियां पुठियां सभु लॻिया पिया आहिनि हिते स्टॉल ते हिते हीअं हूंअं हाणे माण्हुनि जी गरदी अड़े साइड ॾियो भाऊ हा हा असां घुमी घुमी अचूं पिया रस्ते ते ट्राफ़िक इलाही आहे अचण में देरि थींदी हुते तव्हां थोरो घणो रेस्ट कयो हा हा जय झूलेलाल